हैलो मैडम जी मैडम जी तुस फिकर निं करो अस आपें तुसेंगी छोड़ी बी औगे लेई बी औगे तुसें आहो असेंगी पता ऐ पर तुस अपना एड्रैस देई ओड़ेओ ना कुत्थां तुसेंगी चुक्कना ऐ ते उस स्हाबै कन्नै आहो ओह् तुस फिकर निं करो अस तुसेंगी घट्ट गै लाह्गे ठीक आहो बड़ी चंगी जगह ऐ तुस टेंशन निं लैओ में हेल्प करी ओडङन तुंदी मदद

अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ आहो ठीक ठीक तुस जिन्ना आक्खगे उन्ना करी लैगे आहो में उत्थें कम्म करना ठीक ऐ ठीक ऐ सबेरै में आई जाङन ठीक ऐ ठीक ऐ में आई जाङन बस हून में आहो अद्धा घैंटा लग्गना में कोल गै रौह्ना ठीक ऐ ठीक ऐ एह् दूआ नंबर ऐ ना में अपना नंबर देई ओडङ ठीक